मिगी सर्दियां बड़ियां शैल लगदियां सर्दियें च एह् होंदा कि असें कोई खान पीन जां रौंह्ने शौह्ने दा सारा ठीक लगदा सर्दियें बिच्च सोने दा मज़ा होंदा खाने दा बी मज़ा होंदा मतलब इन्नी कोई परॉबलम निं होंदी ऐ असेंगी ते सर्दियें च सोने दा बी बिजली भाएं नेईं होऐ तां बी टैम पास होई जंदा साढ़ा ते सर्दियें च कुदै ब्याह् कारज अग्गें पिच्छें जन्ने तां बी रुट्टी शुट्टी थोह्ड़ी शैल खनोई जंदी गर्मियें च एह् होंदा की पसीने पसूने आई जंदे असेंगी ते इन्ना शैल नेईं लगदियां हैन ते ग्रांएं बिच्च अस झुल्ली कश जन्ने अग्ग सेकने ते ओह् असेंगी शैल लगदी ग्रांएं च ते बाह्र बेहियै शैल अपने गप्पां गुप्पां बी मारने सर्दियें च कोई इन्नी प्रॉब्लम निं होंदी ऐ बिच्च ङिठियें च अग्ग बाली लैन्ने आं शैल लगदी असें सर्दियां तां ज्यादा पसंद लगदियां न ते सर्दियां सर्दियें च बड़ियां गल्लां ठीक रौंह्दियां मतलब सोने दी अस ग्रांएं च रौंह्न्ने कदें बिजली बंद होई जंदी ते असेंगी सनोंदा निं ऐ अद्धी अद्धी रातीं कदें उट्ठियै फिरने ताहीं तुआहीं ते सर्दियें च होंदा कि चलो नींदर असेंगी थोह्ड़ी शैल आई जंदी ऐ ते सर्दियें च चलो बड़ी गल्लें गी फर्क रौंह्दा गर्म कपड़े लाई ओड़े अंदर बेही गे कोई प्रॉब्लम निं ऐ ते गर्मियें च ग्रांऽ बड़ी बुरी हालत होंदी ऐ ते ते गर्मियां सर्दियां असेंगी तां गै बड़ियां गै शैल लगदियां न हर चीज़ै गी